नमस्कार ओहो हँ कहियौ अविनाश जी की बात

बिल्कुल बिल्कुल हेबाको चाही

ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म

देखियौ हम अहाँकेँ कहै छी हमसभ हम मैथिली एसोसिएटके सदस्य छी तऽ हमसभ इएह चीजपर काज कए रहल छियै ई बिहारोमे बिहारसँ बाहरो जे अपन मैथिली लैंग्वेज अपन मैथिली भाषा जे यए ओ सभसँ शुद्ध भाषा सभसँ मिठास छै एहि भाषामे लेकिन अपना हम हम हमलोग खुदे हमसभ अपने लोक जे छै से एहि चीजके हमसभ बिसरि रहल छियै हमसभ हिंदीके तरफ इंगलिशके तरफ भागि रहल छियै ओहि ओहिमे की छै कि देखियौ अपन संस्कृति अपन भाषासँ दर्शै छै ठीक एखनो की भेलैए किछु गायक एहन छथिन अपन मैथिली सिंगरसभ ओसभ जे छै अपन भाषाके मे बहुत अश्लीलतावला गानासभ बनेनाइ सुनिते हेबै गाममे ओ ओहिसँ पर हमसभ एक्शन लेलियै बहुत एहन गाना छै जकरा हमसभ डिलीटो करबा देलियै बहुत एहन छै बिल्कुल जकरा अहाँ अपन घरमे माँ बहिनके साथ कोइ भी माय बहिनके साथ नहि सुनि सकै छै तेहन तेहन मतलब बहुत अश्लील गानासभ छै हमसभ बहुत बन्दो करबेलहुँ हेँ बहुतपर एक्शन लेनाइ बाँकी छै जेना कॉम्पलेन आबै छै ओना हमसभ करै छियै सभसँ पहिला चीज अहूँके गाममे जे यए से एहन टाइपके जे गाना यए जे कि अहाँकेँ अश्लील लागि रहल यए खासकर मै मैथिली भाषामे ओहि चीजके जतय अहाँ सुनू ओकरा बन्द करबाबू ओहिपर एक्शन लिअ हमरासभके जे मतलब ऑनलाइन जे हमरसभके पोर्टल छै ओहिपर अहाँ अथी करियौ रि रिपोर्ट करू गानाके हमसभ ओहिपर एक्शन लेबै ठीक बात रहि गेलै एहि चीजके तऽ आब कनी दिन आओर मात्र एक दू महिनाके बात छै हमसभ छोटा छोटा स्तरपर ग्रामीण स्तरपर ओ अपन छोटा छोटा शिविर लगा रहल छियै कैंप लगा रहल छियै सांस्कृतिक कार्यक्रम कऽ रहल छियै खेल प्रतियोगिता कऽ रहल छियै जाहिमे सिर्फ मैथिली भाषा वैलिड रहतै ओहिमे सिर्फ मैथिली भाषा अहाँ बाजि सकै छी एहिसँ की हेतै जे अपन मैथिल मैथिली भाषा ब बजैवलाके प्रोत्साहन भेटतै ओ आगाँ चलि कऽ अपन सभक मिथिलाके भविष्य उजागर भऽ जेतै जय जय मैथिली